ट्रेन सऽ जे हमसब सफर करै छी ताहि मे जे दूरक ट्रेन सब रहै छै ताहिमे जे छै बाथरूममे अथी छै मतलब शौचालय जे रहै छै ओकरा सबके साफ सफाइ रखबाक चाही से नहि छै जे कुछ खेलक बहुत आदमी बीड़ी सिकरेट फलाॅं चिलाॅं ई सब खा कऽ ओकरा बहुत गन्दा कऽ देलक ओहिमे आ जे शौचालय गेल तऽ कहलकै जे ओहिमे पानि चलेबाके चाही तऽ बहुत आदमीकेॅं जानकारियो नहि रहै छै जेकि की केलासे की हेतै ओहि लऽ कऽ यातायात करै मे बहुत ठाम देखै छियै तऽ शौचालय बहुत ठाम गन्दे रहै छै ट्रेनमे अरे खेलहुॅं डस्टबिनमे ओकरा दऽ देलियै कहलकै कूड़ा कचड़ा जतेक रहलै से सब नहि